से मार्स नैरोजा बा बा डिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम जि जानुवारि जिगुजौ गुजिसे माइथाय जि सेप्तेम्बर नैरोजा जिबा जुलाइ नैरोजा द'